हम रोटोमैक के पेन लेने छलहुँ तीन महिना लगभग हम एखन तक हम तीन महिना सॅं लिख रहल छी आओर काफी अच्छा ओ हमर चलि रहल अछि ओहिसँ पहिने काफी अच्छा हमर हैन्डराइटिंग भऽ रहल अछि